अपने दिनचर्या की अगर बात करी जाय तो सबसे पहली बात तो सुबह सुबह उठते में सूर्य नमस्कार सबसे पहले करती हूँ जिससे क्या होता है जो सांस से संबधित मेरी जितनी भी परेशानियाँ हैं मेरी अगर जैसे की दर्द हो रही है बॉडी तो उससे मेरी सही हो जाती है वह मैं करती हूँ तो उससे मेरे को हर चीज़ से रिलैक्स मिलता है अगर कोई बॉडी के अंदर पेन है तो मुझे रिलैक्स मिल जाएगा अगर मेरे अंदर थकान है तो मेरी थकान उतर जायेगी साँस जो होती है वो उस मेरी मेंटेन रहती है मेरे जो अंदर के जितने भी बॉडी पार्टस है वो सब सही रहते हैं उसको करने से और दूसरी बात ये है की ताज़गी रहती है सूर्य नमस्कार करने से फिर सुबह सुबह फ्रैश एयर में आप अगर योग कर रहें तो योग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है आपके लिए तो इस तरीके से मैं योग शामिल करती हूँ मेरी दिनचर्या के अंदर